हेल्ल' नोंङो बिजय कुमार ब्रह्ममोन ना नोंथांनि मोनसे वारेन्ट दंमोन नोंथाङा जे मैयाहाय हेलमेट गैयालासेनो गारि सालायबोदोंमोन ना बेवहाय नोंथांनि गारिखौ जे लाखिनानै दोननाय जादोंमोन औ नङा होनबा आरो नोंथांजों लोगोसे इन्सुरेन्स गैयामोन आरो बाइक नि रेजिस्ट्रेसन आरो हेलमेट गैयामोन दा बे हिसाबै नोंथांनिसिम वारेन्ट हरनाय जादों जोंहाथ' गोजौनि अर्डार मथे जोङो खामानि मावनांगौ जायो जेनेबा आयेननि नियम बायदियैहाय दा जोङो नोंथांमोनखौ सालान दाननानै गारिखौ लांफैनांगौनि माबाखौहायसो बार्ताखौसो आं दा बुंहरदों नोंथांनिसिम नोंथाङा दा वान थावजेन्द हेलमेट नि आरो इन्सुरेन्स नि माखासे रांफोरखौहाय क्लियार खालामनानैसो सालान दाननानै गारिखौ लानानै थांनो हागोन नोंथांनिसिम बेखौनो नङाबा नोंथांखौ एफ आइ आर होनाय जागोन जिखिजाया सर्त पिरियद नि गेजेरावनो नोंथाङा नोंथांनि दकुमेन्स फोरखौ लानानै आंनि सेम्बार आव फैनानै रायज्लायफैनानै गारिखौ रिलिज खालामनानै लानानै थांनो हागोन जाबाय दे गोजोनथों